हम आर तऽ कि कहै छै जे बाहर कोनो तीर्थ वर्त नहि गेलहुँ रुपैआके दुआरे कतऽसँ तीर्थ वर्त जाएब ओहि दुआरे अपन घरेमे बैठल गोसाँइके गोसाँइ बाबाके डेली पुजलहुँ आओर तेहार आएल तऽ दुरगा पूजा कएलहुँ ओहिमे नवरात्रि दस दिनके वर्त रखलहुँ कतेक लोक तऽ अपन ओनाहिए कएलक जे अथिए कएलक फलाहार कएलक कतेक लोक अनोना कएलक कतेक लोक कि कहै छै मतलब निरेहारे रहिके मइआके पूजा कएलक जकरा जहन शक्ति छै तहन करै छै आओर हमरा आरके ओहन नहि भेल तऽ कि कहै छै जे एगो वएह आसिनमे जितिआ व्रत कएलहुँ ओ भी निखण्ड वर्त होइ छै कोनाहु कोनाहु कऽके मइआके पूजा कएलहुँ तऽ मङ्गल वर्त कएलहुँ मङ्गल वर्तमे तऽ केओ आदमी फलाहारो करै छथिन केओ आदमी दुन्नू साँझ फला निखण्ड रहलाह महावीरजीके पूजा कऽके निखण्ड रहला केओ आदमी दिने भरिके व्रत रखलाह रातिमे पारण कऽ लेलाह मङ्गलोमे आओर रवि वर्तमे कएलक जे बिना निमकके खएलक ओहोमे केओ आदमी एक साँझ खएलक कोनो आदमी दुन्नू साँझ खण्लक खाली निमक बारलक केओ आदमी रइबो वर्तमे फलाहारिए रहल निखण्ड तरहसँ आओर केओ आदमी अपन खएलक वर्त तऽ जे करैवला छथिन तिनकालिए सबदिन व्रते व्रत भेलनि केओ आदमी ब्रहस्पति वर्त कएलक तऽ हम आर तऽ ब्रहस्पति वर्त भी कएने छिए मङ्गल वर्त कएने छिए रवि वर्त कएने छिए सब वर्त कएने छिए अपन जिनका जेहन होइ छनि विचारसे सब वर्त करै छथि शइनो वर्त लोक करै छै हम आर शनि वर्त नहि कएलहुँ अपन रवि वर्त कएलहुँ आओर कि कहै छै जे अपन दुरगाजीके मेला देखैलए गेलहुँ तऽ अपन कतेक लोक हाटो बजार गेल समस्तिओपुर गेल हम आर लगेमे इएह खेरहीमे मेला देखलहुँ खानपुर गेलहुँ आओर कि कहै छै जे अपन कृष्णजीके मेला भेल तऽ ओ भी मेला लागै छै जन्माष्टमी मेला भादो महिना ओहो देखैलए बहुत लोक गेलाह इएहसब अपन देखलहुँ कि कहै छै जे आओर जे तिरथो र जहाँ तहाँ चढ़ाइ भेल तऽ हमसभ नहि बेसी दूर गेल छी खाली जनकपुर गेलहुँ राजगीर गेलहुँ बाबाधाम गेलहुँ बाबाधाममे वहाँ बासुकीनाथ गेलहुँ नन्दन पहाड़ गेलिए त्रिकुट पहाड़पर गेलिए इएहसब तपोवन गेलिए बेसी तीर्थ जात्रा हमरा आरके नहि भेलै केनाइ अपन घरे बैठल अपन सीताराम सीताराम करै छिअनि ओहे सीताराम जेना बेड़ा पार लगेथिन से हुनकर किरपा आओर तीर्थ व्रत नहि कतहु घुमै छी